डांस इंडियां डांस डांस प्लस होई गेआ ते लिटल चैम्प होई गेआ ते झलक दिक्खला जा होई गेआ ते इक दो होर बी हैन पर मिगी चेता नी आवा दे जे रेही गल्ल यूट्यूव च यूट्यूव च ते मिगी चैनल दा नाम नी पता पर इ'यां डांस डुंस ते इत्थें बत्थेरे होंदे ते ट्रडेशनल दी गल्ल करा दे तुस ते लोग अज्जकल तुसेंगी पता ऐ उनेंगी पंग मतलब कि बालीबुड आह्ले जेह्के होंदे नच्चने आह्ले उ'यै पसंद आंदे ट्रडिशनल आह्ले बड़े गै घट्ट चैनल होने मतलब तुहें तुसें न आपूं गै सर्च करना पौंदा मतलब पाना पौंदा कि ट्रडिशनल आह्नो ते तां करियै औंदे ऐ ते इ'यां ज्यादातर उ'यै औंदे बालीबुड आह्ले गै नच्चदे लोग ते ओह्दे च एह् ऐ लोग केह् करदे ऐक्टिंग करियै मतलब उं'दे गाने च बाकी होर होर लोग अपने अपने डांस पाई जंदे ते इन्ना पता ऐ ते ट्रडेशनल आह्ले बड़े घट्ट आंदे ओह् फ्ही आपूं गै पाने पौंदे ते तेल्लू लभदे